मेरा नांऽ सौरभ कुमार ऐ में रियासी डिस्टिक दा रौंह्नें आह्ला आं मिगी बचपन कोला इक बाइक रोयल ऐनफिल्ड बुल्ट ऐ बड़ा गै शैल लगदा ओह् में बचपन कोला उसी दिखदा मेरा बड़ा मन करदा उसी चलाने ईं की उसी जेल्लै अ'ऊं शैल बड़ा होग कमाग अपने पैसे नै भी में ओह् बाइक लैनी ऐ भी उसी में चक्कर लाने ई लेना कुदै दूर जि'यां लेह् होई ए और बी ट्रिपां होंदियां जि'यां मनाली लेई जंदे कश्मीर लोक लेइयै जंदे में बी उसी लेइयै जाना मतलब मिगी बड़ी शैल बाइक लगदी शैल ऐवरेज दिंदी ऐ शैल फेर तेल निं इन्ना फूकदी जादा समान समून लेइयै जाई सकदे जि'यां बाकी बाकी लोक जंदे ते बाइकें बड़ी शैल लगदी ते एह् बी चलदी बी शैल शैल दमदार बाइक ऐ जिन्नै दूर लेईं जाओ लेई सकदे इसी मि बड़ी शैल बाइक लगदी ऐ एह् बुलैट बड़ा सपना गै एह् ऐ इक बाइक लै इसी चला लोकें ई दिखदा अ'ऊं कि बड़ा मन करदा हा अ'ऊं इक दिन चलागा गै चलागा लक जें धोड़ी में लेईं निं पाया इस बाइकां अकने शाल पैरें र स्टैंड होग नौकरी लगोग मेरी में अपने पैसे कन्नै एह बाइक लैनी भी इसी दूर कुदै चककर लाने ईं लेइयै जाना अपनै शैल घुमना फिरना इसी बाइक लेइयै एह् बाइक बड़ी गै शैल ऐ बड़ी गै मेरा मन पसंद ऐ मेरा ड्रीम ऐ बाइक ई लेइयै जाना कुदै कुदै दे तेल तेल बी शैल नेईं इन्ना फूकदी ऐ शैल समान जाओ एह्दी शैल दमदार ऐ मलबल चलने फिरने ई शैल बाइक ऐ कम्फर्टेबल बौंह्नें ई बी ठीक ठाक ऐ इन्ना दुख नेईं एह्दे पर बैठे दे जित्थै मर्जी कच्चै रोड़ लेईं जाओ उसी प्हाड़ै र लेईं जाओ शैल दूर जंदी उठी ओह् बाइक मि बड़ी शैल लगदी बाइक ते में कन्नै लैगा में जरूर अपने इसी ट्रिप पर लेनां कुदै दूर लेना जि'यां लेह् मनाली बगैरा ते इसी शैल घूमना फिरना इस बाइक मेरा एह् बचपन कोलां बड़ा सपनां की में इसी बाइक गी लैं